हाँ बोलिए क्या लीजिएगा हम बेगूसराय जिला से बोल रहे हैं नदी के पास से ही बोल ले हैं मेरे यहाँ नदी में है रेहू है कतरा है बुआरी है और सिंघी मछली है आप कौन सा मछली लीजिएगा रेहू तीन सौ रुपए मिलता है माँगुर है चार सौ रुपए किलो सिल्वर है डेढ़ सौ रुपए किलो बुआरी चलता है अढ़ाई सौ रुपए किलो आप कौन सा मछली लेंगी नहीं ऊ मछली नहीं है उसको इसके लिए आपको नदी से जाना पड़ेगा हाँ ठीक है दे देंगे उसका रेट हो जाएगा आपको पाँच सौ रुपए के जी हाँ अच्छा ठीक ठीक है ठीक ठीक है कितना लेना है आपको ठीक है हो जाएगा और बोलिए और क्या लीजिएगा

नदी में देखिए जो जो मछली होगा देख लीजिए दे देंगे आपको और सब और कौन मछली लीजिएगा तब मछली का रेट बताऍं और कौन मछली लीजिएगा और कौन सा मछली लीजिएगा बोलिए रेहू कतरा बानी रेहू लीजिए

हाँ है और चाहिए बोलिए कितना लेंगी हाँ सबका रेट पता है ना तीन सौ है चार सौ है पाँच सौ है माँगुर मछली आपको बोले ना पाँच सौ रुपये है बुआड़ी है हेलसा है रेहू तीन सौ है कतरा है डेढ़ सौ सोहुल मछली पाँच सौ रुपया है वो मछली बहुत कम मिलता है ना इसीलिए बहुत ज़्यादा महँगा है जी महँगा है ओ भी बहुत कम मिलता है बजार में ठीक है मिल जाएगा सबको नदी के किनारे देखी लीजिए अभी पसंद हो जाऍं ठीक है ठीक है